हा मां पायल तव्हांजे पासे वारी कीअं आहियो बसि मस्तु बसि हींअर बसि वांदा थियासी रोटी खाई करे तव्हां छा पिया कयो हा हा बसि मां बि उहेई पई कयां पहिरीं इयो ॾिठो उड़ान पोइ ये रिश्ता क्या कहलाता है हाणे अनुपमा पई ॾिसां हा हा ॾाढो सुठो थी वियो आहे ऐं राही ऐं माही हिक ॼणे जे पुठियां पइजी वियूं आहिनि हाणे ॾिसूं अॻियां छा थो थिए पियो कंहिंखे थो मिले प्रेम हा हा अनुपमा जाम कयो तईं सच्ची ॻाल्हि आहे हिन जहिड़ी त हा सही ॻाल्हि आहे हीअंर त सभिनि जे मुंह सभिनि जे माण्हूनि खे ख़ाली अनुपमा ई ॾिसणो हूंदो आहे हा झट झट रोटी ठाहे वांदा थी करे बसि रोज में अनुपमा वेही ॾिसंदा आहियूं हा सच्ची ॻाल्हि आहे सीरियल सां टाइम त छा पहिरीं बि ईंदो हो इहे दिया ऐं बाती ईंदो हुयो पहिरीं हाणे शायदि बंदि थी वियो आहे हा हा ॾिसंदी आहियां हीअ हाणे अबीर ऐं रूही जो हा मस्तु ईंदो आहे हींअर सच्ची ॻाल्हि आहे सुठा सीरियल आहिनि सुठा ईंदा आहिनि हूअ सभिनि खां वधीक अनुपमा सीरियल सुठो आहे उनमें त ईंअ थींदो आहे ॾह थियनि त इहो अनुपमा ॾिसूं

हा हा सही हा उहेई हा मिड़ई हाणे हीअंर त वरी पहिरीं अनुपमा जो घणो ईंदो हो हाणे वरी हुन जी धियरियुनि जो थो अचे ॿिन्हीनि जो हाणे हिन जो घणो था ॾेखारिनि हाणे हिन ॿिन्हीनि जे विच में इहो हिकिड़ो वेचारो छोकिरो फ़ासी पियो आहे ॾिसूं था हाणे ॿिन्हीनि मां कंहिंखे थो मिले पियो

ॾिसूं हाणे हा हा हा सही सही ॻाल्हि आहे दिया ऐं बाती वरी मां वरी थोरो घटि वधि ॾिसंदी हुअमि मां वरी इहोई इयई रिश्ता क्या कहलाता है घणो ॾिसंदी आहियां इन खां पहिरीं उड़ उड़ान ईंदो आहे खबर अथव उड़ान उड़ान सीरियल उहो अच्छा ईंअ हा सुठा आहिनि उहे ईंअ ज़ी टी वी न मां वरी स्टार प्लस घणो ॾिसंदी आहियां हा त या त पोइ सोनी टी वीअ ते ईंदा आहिनि कलर्स ते हा हा ॾिसंदस सुबाणे ॾिसां मां त कहिड़ो थो अचे पोइ हू हा ॾिसंदासीं नाटक कॾहिं अचो घर गॾु वेही नाटक ॾिसूं हा सच्ची ॻाल्हि आहे टाइम ई कोन्ह थो मिले भेण तॾहिं जल्दी जल्दी वांदा थी नाटकनि जे करे ॿाहिरि निकिरण ई न थो थिए पियो हा सच्ची ॻाल्हि आहे उओ ई त सही ॻाल्हि आहे हा हा पक पक हलो ठीकु आहे ठीकु ओके ओके हा हरि ओम